सहरसाके जलवायु सम अछि लेकिन विषम कहियो कहियो भऽ जाइत अछि आइ एहिठाम वर्षाके समयमे बाढ़िके पानि अत्यन्त विशालतम रुप लऽ लैत अछि एहिसँ जन धन पशु कृषि सभ चीजक क्षति होइत अछि गर्मीमे तऽ प्रचण्ड गर्मीके प्रभावसँ सभ फसल नष्ट भऽ जाइत अछि एतबे नहि धरतीमे दरार फाटि जाइत अछि लोक चेतनाहीन भऽ जाइत अछि किसान सभक तऽ अत्यन्त ख़राब स्थिति भऽ जाइत अछि जाड़ामे तऽ अत्यन्त ठण्ड पड़लासँ वृद्ध बच्चा हुनका बहुत दयनीय स्थिति भऽ जाइत छनि आब प्रशासनक द्वारा आ ग्रामीण मुखिया जीके द्वारा कतौ कतौ अलावक व्यवस्था सेहो भऽ जाइत अछि एहिसँ किछु व्यक्तिके लेल जाड़ासँ बचाव भऽ जाइत अछि आशा राखब जे प्रशासन द्वारा एहि तीनू परिस्थितिमे सभ व्यक्तिकेँ सहयोग करथि